آٹھ لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پچاس دو لاکھ نوے ہزار تین سو ساٹھ سات لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو چالیس پینتالیس ہزار نو سو پچیس پانچ ہزار تین سو پچاس